गोदो बा दाबो सिखावा खिन्थु थायो नाथाय बेफोरनि खावनाय बा खावजानाय खावजायि बेनि सायाव सोरखारा जेबो बाराद्राय गुरुदथ' खालामामोन

खावनाय लोगो लोगो पुलिसफोरनो खबर हरनो सुबिदा गैया जायोमोन बेनिखायनो जाय सिखावा सिखावखा बेनिखायनो पुलिसफ्रा जेब्ला सिखावा माल माथा खावनानै लाङो अब्लासो पुलिसा नुजाफैयो बेनिखायनो जाय सिखावा बिसोरो खावबाय थाखायो मानो होननानै बुङोबा सिखावा सिखावखा सिखाव होननाय बुसथुआ आं दिनै बबे जायगायाव खावनानै मा मोनगोन खावहैनानै आङो दर्जा बा न'फोरखौ साबि थाला देखुनानै अबेहाय खावनानै लायनो हागोन बेखौ सिखावफ्रा गोसो गोरबोआव सानफ्रोमबो सानबाय थाखायो मानो होनबा बिसोरहा सिखाव खावनायानो बेबहाय नाथाय खिन्थु बै माखासे सोरखारिफ्रा बिसोरखौ बांसिन गुरुदथ' होवामोन सिखाव होननानै बुङोबा बिसोर पुलिसफोराबो गिनाय दंमोन बा गियोमोन बेनिखायनो बिसोरो सिखाव खावग्राफोरखौ बांसिन गिनानैनो बिसोरो नागिरा बेनिखायनो दिनै सिखाव होननानै बुङोबा बिसोरो रावनिबो न'खौ बासिया सोरनाव मा दं मा गैया आं बोरैहाय बै मानसिफ्राय बोरैहाय आङो रां रुफा मुथेनानै लाबोनो हागोन बोरैहाय मोसौ मोसा थाखा फैसा खावनानै लाबोनो हागोन बिसोरहा गोसोआवनो सानबाय थाखायोमोन मानो होननानै बुंबा बिसोरहा सिखाव खा सिखाव होननानै बुङोबा जेरै दंफां खावनाय थोरसि लथा खावनाय थाखा फैसा खावनाय गारि मथर खावनाय बेयो बिसोरनाव गोसोआवनो थाबाय थाखायो बेनिखायनो बैफोर सिखावफोरखौ हमनो थाखाय पुलिसफ्रा नागिरो मोनब्ला खिन्थु सोरखौबा मोनफ्राङो सोरखौबा मोनफ्रांआ नाथाय आरो जाय मानसिया खावनानै थांबाय थाङै थुङै आसोल सिखावखौ मोनालासिनो थाङै थुङै हनै सोरबा सिखाव नङि सुबुङखौसो दायाव गोलैफानो गोनां जायो बेनिखायनो सोरखार बा पुलिसफोरा बेफोर सिखावनि सायाव आंनि मथेबा नागिरसिन नागिरनानै बिसोरखौ साजा होनो हायोबा जों पाब्लिगफोरनि थाखाय मोजां मानो होननानै बुङोब्ला सिखावफ्रा जायनि न'खराव मा मोनो मा मोना मोसौ बोरमा थाखा फैसा बेखौ नायनानै थानो हाया बेनिखायनो माखासे पाब्लिगफोरनि थाखाय बे मोसौ मोसा बा थाखा फैसाफोरजों न'खर दैदेननायाव बा न'खर दैदेननो थाखाय दोनथुमनाय रांफोरखौबो बिदिनो सिखावफ्रा फैनानै खावनानै लाङो बाहाय न'खरफ्रा गोबां माने खस्थ' मोननो गोनां जायो बेनिखायनो माखासे सोरखारनि प्रसासननि सुबुंफ्रा बा पुलिसफ्रा बैफोर माखासे दुसथ' बा सिखाव बेखौ नागिरनानै हमनो हायोब्ला मोजां जायो मानो होनबा गोबां बिदिनो सिखाव होननाय बुसथुआ गोदोबो दंमोन आरो दाबो दङ सोरनिबा गंसे गारि बेखौ नायनो हाया सोरनिबा लामा लांगोनायाव गारि मथर दोनब्लाबो खावनानै लांनाय नुवा नुस्लाबा बेफोरबायदि खालामबोबाय थायो